جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہے کہ اُتر پردیش ہندوستان کا کافی بڑا راجیہ ہے اور یہاں پر ہندوستان کی کافی بڑی آبادی رہتی ہے اور اِن بڑی آبادی میں سے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے جُڑے ہوئے ہیں یہیں اُن ذرائع کا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہےکہ فصلیں تو بڑی پیمانے پر اُگائی جاتی ہیں مگر اُن میں کبھی کبھار اُن فصلوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے وہ فصل سوکھ جاتی ہے اور فصل برباد ہو جاتی ہے اور اُن کو کافی بھاری نقصان اُٹھانا پڑتا ہے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی کھانے پینے کی دقت ہو جاتی ہے کبھی کبھار اُن میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں اُن کیڑوں کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جاتی ہے تو یہ سب پریشانیاں اُن لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہیں